अ आं बेखिनियावनो ओङो बुंनो सानदों आरो दा जोङो सानफ्रोमबो जोङो मोब्लिब सुबाय थायो बे मोब्लितनि थाखायनो जोंनि बे न'खराव जोंनि थांनानै थानायनि राहाखौ जों मोनो मानो होनोबा जों दसे मोब्लिब थांबानो जोङो गोबां जों खस्थ' मोनो जेरै जोङो मोब्लिबजों जोङो न'आव सुनाय आरो मबाइल चारजिं होनाय आरो फांखा सालायनाय आरो गोबां बायदिसिना खामानि मावो दा जोङो जोङो जुदि मोब्लिब गैयाबा जों खोमसियाव थानो गोनां बा जों खामानि मावनायाव जोङो गोबां खस्थ मोनो बेनिखायनो जोंनो जिउनि जिउ थांनानै थानायनि राहायाव जोंनो मोब्लिवखौ जोंनो गोनांथार बेनिखायनो जोङो बयबो जोंनि बे न'आव जुदि कारेन्ट थायोबा जोङो स्रांखौ मोनो आरो जोङो गासैबो जोङो हाबाखौनो मावोमोन मावनो हायो जेरैहाय मोब्लिब होननानै जों बुंबा बेखौनो बुजिय दि मोब्लिबआ जोंनि थांना थानायनि जिउनि राहा मोनसे दा जों जोङो बेजोंनो जोङो हिटार सुनाय एबा मबाइल सारजिं होनाय आरो न'आवहाय दै फुदुंनाय आरो बायदि बायदि जोङो हाबा मावनो हायो बे मोब्लिबा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार बेनिखायनो जों बेखौनो बुंगोन दिनै जोङो बे मोब्लितजोंनो जोङो हरावहाय जोङो उन्दुयो स्रां लायो आरो जोङो गोलोम बोथोर सफैबा जोङो फांखा सालायनानै जों आराम मोनो बेनिखायनो जोंनो जोंनि थांना थानायाव जों बे मोब्लिबा गोनांथार दा आं बेखौनो बुंगोन मानो होमबा जोंखौ दा बे मोब्लिबा जोंखौ नांगौ मानि जोंनो राहा होगासिनो दं आरो नांगौ मानि जोंनो सुफुंगासिनो दं आरो जों बेजोंनो जोंनि अरायसम जोङो थांनानै दं आरो जोंनो स्रां होगासिनो दं पावार होगासिनो दं बेनो जोंनि मोनसे जिउनि राहा बेजोंनो गोबां खामानि मावनो हायो मानो होनोबा इन्टारनेट सालायनाय एबा बे कारेन्टजोंनो जेरैहाय हिटार सालायनाय बे कारेन्टजोंनो कम्पिउटार सालायनाय बे कारेन्टजोंनो अनेक माने इलेकट्रिक सिस्टेमनि बानायनानै बेजोंनो माने पावारखौनो सालायनो हायो आरो गोबां खामानि बे मोब्लिबनि थाखायनो जायो दा जोंनि जिउ खुंनाय राहाया बेनो जों बेखौनो मिनथिगोन जोंनि बे जिउ खांनाय जिउनि सायाव बे जोंनि बे मोब्लिबा जोंनि राहानि थाखायबो जोबोद गोनां आरो जोंनि जिउआव बे सोनानै दङ बेवहायनो बे मोब्लिबनि सायावनो गोबां इन्टारनेट बाहायनाय दङ माने खारेन्ट गैयाबा जोङो जेब्बो हाबाखौनो मावनो हाया आरो मोब्लिब गैयाबा जों जेब्बो हाबाबो मावा बेनिखायनो बे मोब्लिबनि सारा बुहुमावनो दिनैहाय सोलिगासिनो दं आरो जिउ जोंनि जिउ खांनाय राहायाव बे अरायसम जोंनो मदद होगासिनो दं